یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور میں بہت جوش میں ہوں اس پیشکش کو قبول کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ ویزا پروسیسنگ ہے جس کے لیے میرے پاسپورٹ کی تجدید ضروری ہے پاسپورٹ کی تجدید کے عمل کے بارے میں کافی سنا ہے کہ لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاسپورٹ سیوا کے اندر میں ملاقات کا وقت طے کروں کروں گا تاکہ اس عمل کو صحیح طریقے سے مکمل کر سکوں وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ملاقات کے لیے کیا تیاری کرنی ہوگی اور کون سی دستاویزات ضروری ہوں گے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے اس پورے عمل میں رہنمائی دیں کیونکہ آپ کا تجربہ اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیا آپ نے کبھی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے ملاقات کا وقت لیا ہے اگر ہاں تو برائے مہربانی مجھے اس تجربے کے بارے میں بتائیں ملاقات کے لیے آپ کو کن کن تستاویزات کی ضرورت پیش آئی آپ کو وہاں کتنی دیر تک رہنا پڑا اور کیا کچھ اضافی نکات ہیں جو اس عمل کو آسان بنا سکتے ہیں پاسپورٹ سیوا کے اندر کے بارے میں کوئی خاص بات جو آپ بتا سکتے سکیں وہ بھی میری رہنمائی کے لیے بہت مددگار ہوگی